दौड़लिए रहै एकबेर इसकुली जीवनमे सतमा अठमामे रहिए तऽ दौड़मे भाग लेलिए रहै एक पाएरके आगाँमे एकटा पत्थरके छोटसनके टुकड़ा आबि गेल रहै तऽ बहुत जोरसँ गिरलहुँ घुटना पूरा छिला गेल आओर चोटो बहुत जोरसँलागल तऽ ओहि समयमे इसकुलमे ओतेक दबाइसब उपलब्ध नहि रहै रहै तऽ इसकुलके बगीचामे गेन्दा फूलके गाछ रहै तऽ लड़की सब ओहि पत्ताके रगड़िके ओकर रसके ओ छिलाएल जगहपर राखि देलक रहै आओर कनी बहुत तेज लहरै सुखलै कनी देरके बाद कनी खून बहनाइ तऽ बन्द भऽ गेलै लेकिन आरामो भऽ गेलै तकर बाद घर जाकऽ ओकरा ठीक करल गेलै घरपर डाँटो सुनलहुँ कि के कहलकै रहै दौड़ैलए बहुत बड़का घाव भऽ गेलै तकर चारि पाँच दिन इसकुल नहि जा सकलिए ठीक हड्डीपर ही बहुत जोरके चोट लागलै रहै तऽ ओ चोटके ठीक होइमे भी कमसँ कम दस बारह दिन लागि गेलै रहै गेन्दाके फूलके पत्ताके छिलकाके रस पत्ताके रस निकालिके लगबै छै कटलवलामे